جی ہاں میں نے اپنی تصویروں کی نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے اور میرا تجربہ اس میں بہت زیادہ اچھا رہا ہے اور مجھے اس میں جو ہے بہت الگ خوشی ہوتی ہے جیسے کہ میں کہیں جاتی ہوں تو میں اپنا فوٹو کلک کرتی ہوں ویڈیو بناتی ہوں کہیں بھی چاہے وہ میں کھانا کھانے کے لیے جاؤں ریسٹورینٹ یا اچھی جگہ مطلب کوئی اچھی جگہ میں جاتی ہوں جب بھی تو میں وہاں اپنا فوٹوز کلک کرتی ہوں اپنا بھی اور اس جگہ کا بھی کلک کرتی ہوں اور میں انسٹاگرام میں ایڈ کر کے وہاں ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس میں تجربہ اچھا رہتا ہے کہ لوگ ہاں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ انسٹاگرام میں میرے فالوور ہیں اتنے فالوور لوگ مجھے لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں کہ ہاں تم اچھی لگ رہی ہو تم پیاری ہو تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاں اگر کوئی جیسے فوٹو اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں ریپلائی کرتے ہیں لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے فوٹوز ویڈیوز ڈالتے ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں گھوم رہی ہوں تو مجھے اس میں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اور اس سے یہ بھی ایک طریقے کا تفریح ہوتا ہے خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں